कारेनखौ बाहायनो हायो बहुद खामानियाव बाहायनो हायो आरो कारेनखौ जोङो दा दंखल खुरनानै दंखलनिफ्राय जोङो दै मेचिन बहन फिटिं खालामनानै बेखौ कारेनखौ जोङो जोङो फारसेनिफ्राय आलु गायनायाव एबा लाफा मैगङाव एबा खफि मैगङाव जों बाहायो दै मेचिनजों बे दंखलनिफ्रायनो बोनो हायो आरो आरो बाहाय खोथिया फोनायावबो जायगा एसे फिसा फिसायावनो जों बाहायनो हायो जोंहा मेचिन फिसाजों बाहायनाय नालाय दंंखलनि आमफ्राय फिसा फिसा बेयाव बाहायो आरो जोंथ' मेचिन गिदिर बायनो हाया बिदि आरो आमफ्राय आलु गायनाय एबा लाफा मैगं एबा मुला एबा खफि फुल खफि एबा अल खफि बेफ्राव मानि दैखौ जोङो दंखलनिफ्राय होजोबो आरो बाहाय खाथियाव बहायनानै आमफ्राय बिदिनो दैज्लां समावबो खाथियाव खोथिया फोनायाव बाहायनो हायो जों दै मोनस्लाबैयाव बुरजायाव जों बाहायनो हाया जोंहा मेचिना फिसानालाय मेचिन गिदिरब्लासो मानि मेचिनखौ मानि गुवार जायगा बाहायनो हायो दा मेचिन फिसा नालाय जों मेचिन फिसानि फिसा जायगायाव बाहायो आरो कारेन मेचिनखौबो गिदिर नांगौनालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा बाहायो आरोखि जाय जायहा माने बाहायनो हायो मेचिन गिदिर बिसोर माइ सौनो हायो एबा सेलेवफोर बाहायो दैयाव फुरा बोनानै बाहायनो हायो बेबायदि आरो आमफ्राय दा जोंनि जोंफोर बाहायनायाथ' बिदिनोसै बे मोसौ गलिफ्राव होयो जोङो कारेन बेजों लोगोसे थामफै अरनो हायैनि बे बाल्ब बायदि दंना बेखौ बाहायो जोङो कारेनखौ अनेखआव बाहायो आरोखि जोङो कारेनखौ